पानी के समस्या आज के डेट में बहुत भारी समस्या है इसके रिलेटेड हर ग्रामीण या गाँव के अन्दर में यह कोशिश किया जाता है जो पानी या जल की आपूर्ति कैसे कराई जाए इसके जल नल का उपयोग के उपलब्ध में कराया गया है जिससे हर घर में पानी की समस्या का दु निदान किया जाए जिससे हर घर में जल की कोई तरह कि प्रॉब्लम न हो वर्ष भर की उपलब्धियाँ होता है ग्रामीण के अंदर में आज के डेट में वर्षा के मात्रा में भी बहुत कमी हो गई है जिससे बरसात की नहीं आ रही है न कोई रिलेटेड हो रही है इससे ज हर लोग कोशिश कर रहे जो हम पानी कि एकत्रित मात्रा कैसे कर सकें जिससे हमको कोई तरह की दिक्कत न हो इसलिए आज के डेट में बड़े बड़े डैम या स्त्रोत नलें या कोई कोई कोई आपको क्या बोलते हैं उसको नल नालियाँ वगैरह क सरकार प्रोत्साहन करती है जिससे कि हर किसान की खेत तक सिंचाई का मोटर का उपलब्ध कराया जाता है जो पानी उसके रिलेटेड पहुँच सके और उसके बाद यही सोचा जाता है जो हर इंसान के अंदर में घर के पास में कितना जल का जमावड़ा रहता है इसकी निदान किया जाएगा जिससे भविष्य में कोई तरह के दिक्कत पानी कि न हो आज के डेट में ग्रामीण सबसे बड़ी समस्या जल का ही है जो जल रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी उ उस पर सरकार ध्यान दिए जा रहे जैसे के किस तरह से जल का निर्णय किया जाए ताकि हर इंसान के घर में जल की रिलेटेड प्रॉब्लम न हो और न कि कोई कोई दिक्कत हो हर इंसान चाहता है जो हमारे जितना मात्रा में हो उतना ज़्यादा में जल कि कोई समस्या का आपूर्ति न हो न कि चूँकि पानी ही एक बड़ी जी ज़िम्मेदारी है जिसके बिना आज के डेट में इंसान को जीना नामुमकिन ही नहीं एक भारी समस्या है बिना पानी का इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मैं कैसे रहूँ या क्या करूँ हर इंसान कि आज के डेट में बहुत ज़रूरत चीज़ है जो पानी पानी के बिना आदमी अधूरा है पानी हर इंसान को चाहिए चाहे गाँव रहे शहर रहे चाहे वह ग्रामीण रहे हर इयर लोग यही रिलेटेड सोचा चाही छोड़ा हो छोटा या बड़ा या चाहे कोई भी रहे इंसान को जल ही जीवन है एक कहावत है जो जल के बिना आदमी अधूरा है हर गाँव के अंदर में रिलेटेड यही सोचा जा रहा आज के दिन मे प्रयास कर रहे सरकार जो किसे पानी की ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्ति हो जो हर इंसान के घर में कोई तरह का दिक्कत न हो